जी मां ऐॾां अलीगंज मों ॻाल्हायां थो पियो ॻाल्हायां थी पयी जी तां हुत रेस्टोरेंट तव्हांजो अथव न हिते गुलाचीन मंदिर जो जी मूंखे कंहिं ने ॿुधायो आहे की हुते तव्हांजे रेस्टोरेंट में थोरो गंदगी वगै़रह थिए थी पई त उहेई मां अचांव थो पियो जी जी जी न मां ने हुते ॾिठो आहे मां ख़ुदि बि हिक बार हुते आयो आई आहियां त हुते मां ने ॾिठी आहे की भाई जाते रोटी पाणी ठहे थी पयी त हुते एॾी गंदगी सां बिल्कुलु करण था पिया ऐं बासण वासण जंहिंमें हो स साफ़ कंदा आहिनि उहे बि एॾी गंदन तरीके सां कंदा आहिनि की माण्हू जे ॿारनि खे वॾनि जी कंहिंजी तबियत ख़राब थिए त तव्हांखे छा इहो बि पत इहो बि पतो लॻियो इहो बि पतो लॻियो आहे की हल्के गीहु सां तव्हां हुते तराए वराए करे हो करायो था पिया रेस्टोरेंट जो अॼकल्ह हूअं ई हूअ सभु लॻो पियो आहे त तव्हां माण्हू चए गंदगी सां खवाए थो पियो और खाधे पीते में माण्हू चढ़े थो पियो दुकान ते त साफ़ सफ़ाई ॾिसंदो की त मूंखे बि कंहिं ने मूंखे बि कंहिं ने भैया कंप्लेन कयी अथन त इनजे करे मां तव्हांखे ॿुधायांव थी पयी की अॻिते बि तव्हां मतिलब अॻिते अॻिते बि ठीकु आहे मां अचंदमि त मां ख़ुदि बि ॾिसंदमि पर जंहिं ने ॿुधायो आहे त उहो बि माण्हूनि उहो त मां उहो त मां चङी अचानक ई कोशिशि कंदमि की पुॼा की भई छो की माण्हू ॿुधाए करे ईंदो आहे त हो त पोइ माण्हू ओॾी महिल ॾेखारण जे लाइ साफ़ सफ़ाई रखंदो आहे न उह्ई उहेई मां अचानक ई ईंदमि न मां कंहिंजे चए थे बि न अखियुंनि ॾिसो जॾहिं मां सम्झदमि त मां हीअ कंदमि लेकिन हाली मूंखे कंहिं ने भई कंप्लेन कयी आहे त मां उनते बि भई आहे आहियां ऑनर त मां उनजे हिसाब सां मां कंदमि न की ईंअ थोरी की मां कोई बि चई वञे त उनते विश्वासु न कयां कंहिं ने चयो आहे ठीकु आहे जी मुहिंजो सुमित्रा चावला उहेई उहेई भई माण्हू ॿुधाईंदा आहिनि त पो पाण हिकदमि चौका थी वेंदा आहिनि की न भैया खाधे पीते जो माण्हू और सतर्क थी वेंदो आहे न की चारि जॻह ते किथे असां वञू था पिया त भई अगरि ईएं अगरि मां ने ॾिठोमाव त मां बंदि कराए रखदीमाव तव्हां भले तव्हां केतिरो बि तव्हां चई सघो उहेई उहेई चवांव थी पई ठीकु आहे ठीकु आहे भैया हरि ओम